بات کی جائے پرانے گانے اور آج کے گانوں میں کیا فرق ہے تو پرانے گانوں میں ایک کے بہترین طرح سے الفاظوں کا بیانہ دیا جاتا تھا اور لوگ اپنی بات کو کہتے تھے بتاتے تھے کہ ان کے جذبات کیا ہوتے ہیں اور ان کے گانوں میں ایک کہانی چھپی ہوتی تھی جس کو سننے والے بہت آسانی سے سمجھ جاتے تھے تو پرانے گانوں کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے آج کے گانے بہت زیادہ جو پبلک سننا چاہتی ہے نہ سر پیر کے ہوتے ہیں بس میوزک ہوتا ہے اور آج کے وقت میں جو گانے ہوتے ہیں اس کی اگر تلنا کی جائے تو بہت بیکار ہوتے ہیں پرانے گانوں کی بات ہی الگ ہے پرانے گانوں کا ایک انداز بے شمار ہے اور آج بھی بہت سے لوگ پرانے گانوں کو یاد کرتے ہیں اور مہک اٹھتے ہیں